मेरे पापा रहते हैं बंबई में तो उनको हिंदी मैं कहते हैं लोग की बात करो तो कहते हैं कोई कहता है कि ऐसे बात करिए ऐसे करिए बात भैया ओइसे करिए ता कहते हैं की ठीक है हम बात करते है बोलते हैं कि कोई कोई लोग ऐसे अगर आदमी आते हैं भी की हिंदी भोजपुरी को इर्ज करने के लिए बोलते हैं की ठीक है हम बात करते है ऐसे ओएसे